एह् पुच्छा दे कि बिजली दा साढ़े जीवन उप्पर किन्ना प्रभाव ऐ बिजली दै बगैर साढ़ा जीवन चली सकदा जां नेईं चली सकदे और बिजली दे जेह्ड़े कट्ट होंदे न उंदे कन्नै साढ़ा जीवन किन्ना प्रभावित होंदा एह् गल्ल नी ऐ बिजली जिन्नी सुविधा असेंगी दिंदी ऐ बिजली कन्नै साढ़ा सारा कम्म चलदा बिजली कन्नै साढ़ियां मशीनां चलदियां मतलव हर चीज साढ़ी बिजली कन्नै चलदी पक्खे कूलर जो बी ऐ जिसलै बिजली बंदा होंदी ते उसलै प्रभावित होंदा थोह्ड़े चिरै आस्तै कि के इक पास्सै कोई चीज फायदा देआ दी ते दुऐ पास्सै नुकसान बी होंदा लेकिन कट्ट जेह्ड़े एह् नी ऐ किजानी बुज्झियै कीते जंदे न कट्ट एह् ऐ कि केईं बारी अस अप्पूं इन्ना लोड बधाई लैन्ने साढ़े घर दा जेह्ड़ा मीटर लग्गे दा ओह् जेह्ड़ा किलो बाड़ दा ऐ ते अस ओह्दे पर दो किलो बाड़ दा बोज पान्ने अस बिजलवी दी चोरी जिसलै करने बिजली दा अस गल्त कुंडियां लाइयै जिसलै इस्तेमाल करने ते एह् नैचुर्ली तरीकै कन्नै कुदरती तरीकै कन्नै जां प्राकृतिक तरीकै कन्नै जिसलै ओह्दे पर अतिरिक्त भार पौंदा बोझ पौंदा ते कट्ट हंदे न लेकिन ऐसी गल्ल नी ऐ कि कट्ट जानी बुज्झियै कीते जंदे न कट्ट जानी बुज्झियै कदैं बी नी कीते जंदे ओह्दै च बी साढ़ा अपना कसूर ऐ साढ़ा लोकें दा कसूर ऐ कि अस बीजली दा स्हेई इस्तेमाल करचै ते कदैं बी कट्ट नी लग्गी सकदे अगर साढ़ै घर मीटर इक किलो बॉट दा ऐ ते अस इक किलो बॉट कन्नै घट्ट घट्ट बिजली इस्तेमाल करगे ते कट्ट दी जरूरत गै नी पौनी लेकिन अस केह् करने चोरी छप्पै अपनै फायदै आस्तै अस एह् नी दिखदे कि साढ़े मुल्ख दा नुक्सान होआ दा साढ़े सरकारी पैसे दा नुक्सान होआ दा अस अपने फायदे आस्तै जिसलै गल्त हत्थकंडे अपनाने ते फ्ही कट्ट लगदे उनें कट्टें कन्नै जीवन प्रभावित होंदा ऐ खासकर उसलै बिजली बंद होई जा जिसलै साढ़े बच्चे पढ़ा करदे होन और उनेंगी अगले दिन परीक्षा देनी ऐ उंदा कल अमतिहान ऐ अज्ज बिजली दा कट्ट होइया ओह् पढ़ी नी सकदे हैन ते ओह्दै कन्नै ओह् पढ़ी नी सकदे हैन एह् असेंगी अप्पूं सोचनां पौंना जिसलै लोग बिजली दे कट्ट आस्तै अस अप्पूं जिम्मेवार आं कोई होर जिम्मेवार नी ऐ अस बिजली दा स्हेई तरीकै कन्नै इस्तेमाल करचै ओह्दा पर अस पूरे अपने मीटर दे हिसाव कन्नै चलचै अस अपने एह् नी दिखचै कि साढ़े मीटर दूई कुंडी पाइयै ते ऐक्सट्रा चलानें दी कोशिश करचै तेओह्दे कन्नै नुक्सान होना खाल्ली साढ़ा गै नी होना साढ़ी आने आह्ली पीढ़ी दी बी नुक्सान होना साढ़े बच्चें दा भल्क्ख जेह्ड़ा ओह् बरवाद होई जाना कि के बिजली दै बगैर न्हेरै ओह् पढ़ी नी सकदे ते जिसलै कट्ट होंदा खास तौर पर रातीं ते उसलै खुंदक होंदा बच्चें दी पढ़ाई जेह्ड़ी ओह् होंदी ऐ ओह्दै आस्तै अस अप्पूं जिम्मेबार आं ओह्दै आस्तै असेंगी अप्पैं सोची समझियै चलना चाही दा कि बिजली जेह्ड़ी साढ़े फायदे आस्तै बना दी ऐ एह्दे स्हेई इस्तेमाल कीता जा स्हेई तरीके कन्नै इस्तेमाल कीता जा